میں نے آخری کتاب جو پڑھی تھی وہ ناوے وہ ایک ناول تھی جس کا نام امراؤ جان ادا ہے جس میں ناول نگار نے سادا سلیس عبارت پر کام کیا ہے جو پڑھنے والے کو ذہنی دباؤ یا اکتاہٹ سے دور رکھتا ہے سادھا و سلیس عبارت کے نتیجے میں یہ ناول انتہائی پرکشس اور دل آواز دکھائی دیتا ہے جا بجا پوچھتے ہوئے فقرے سونے کے سہاگا کا کام کرتے کام دیتے ہیں ناول کے حالات و واقعات بھی عوامی میں سادھا و سلیس عبارت کی نے ناول کو اور بھی ادبی بنا دیا ہے فکری طور پر اگر دیکھا جائے تو امراؤ جان ادا جو ناول ہے وہ بیک وقت سابی معاشرتی نفسیاتی اور تاریخی تاریخی ناول ہے ناول نگار نے اس ناول میں انتہائی فکر انگیز حالات و واقعات پیش کئے ہیں یہ ایسے حالات ہیں جن کے اندر ہمیں سابی و معاشرتی حقائق کے ساتھ ساتھ معاشرے و سماج میں رہنے والے لوگوں کی نفسیات اور جذبات بھی نظر آ رہے ہیں اس ناول میں جہاں بہت سے ناگفتہ بہ حالات و واقعات پیش کئے گئے ہیں وہیں یہ حالات و واقعات جن لوگوں کو درپیش آئے ان کے دھڑکتے دل سوچیں آتی جاتی روتی سانسیں خدشات تجربات اپنے اپنے احساسات و جذبات کے ساتھ ساتھ انتہائی مؤثر انداز میں پیش کر دیئے گئے ہیں یہ ایک سچا اور حقیقی ناول ہے جو اپنے وقت کے معاشرے کی ایک مکمل تصویر کی حیثیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ناول نگار نے کہانی کے انداز میں معاشرے اور سماج کی اور عکاسی کرتے ہوئے طوائفوں کے کوٹھے کو مرکز پا کر پڑھنے والوں کو بھی وہیں بٹھا کر پورے لکھنؤ کی در و دیوار بازار و گلی کو گلی کوچوں کو دکھائے ہیں طوائفوں کا یہ بالا خانہ ایسا مقام ہے جہاں سے ہم پورے معاشرے کا نظارہ کر سکتے ہیں سب سے پہلی پہلے یہی ہے کہ بہت سے شریف گھرانوں کی امراؤ جان جیسی بچیاں اغواء کر کے اپنے دام کھرنے کی غرض سے گناہ کے دلدل میں دھکیل دی جاتی ہیں جہاں وہ تمام عمر چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتی امراؤ جان کے علاوہ رام دئی آبادی جان خور اور خورشید جان در حقیقت ایسی بے شمار لڑکیوں کی نمائندگی کرتی جنہیں اغواء کر کے اونے پونے داموں طوائفوں کے ہاتھ بیچ دیا جاتا ہے ان سے ہم بخوبی ان بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پردہ کو بردہ فروشی کا باقاعدہ نظام تھا معاشرتی و سماجی حقیقت نگاری کا قرض ادا کرتی ہوئی ناول نگار نے یہ حقیقت ثابت کر دکھائی ہے کہ اس وقت کی لکھنوی معاشرت طوائف کو بنیادی حیثیت حاصل تھی طوائف مالدار لوگوں کی ایک لازمی ضرورت تھی اسے سوسائٹی کا اٹوٹ انگ سمجھا جاتا تھا طوائف کے یہاں آنا جانا اور اسے اپنی دشتہ بنا کر رکھنا فخر اور نمود نمائش کا درجہ رکھتا تھا ناول نگار نے یہ بھی ثابت کر کے دکھایا کہ پورا معاشرہ ایک طرح سے طوائف خانہ بال بالا خانہ بنا ہوا ہے طوائفوں نے مختلف لوگوں کو اپنے بال میں پھنسانے کی خاطر ایک مخصوص منشور بنا رکھا ہے وہ ہے منشور مسی کی رسم سے شروع ہوتا ہے جو صرف اور صرف کوئی نواب ہی سر انجام دے سکتا ہے اور جس کی منہ مانگی قیمت وصول کی جاتی ہے اور اس طرح معصوم بچوں بچیوں کی عزت و آبرو کی قیمت خانم جیسی گھاک طوائف کے صندوق میں پہونچ جاتی ہے ناول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لکھنؤ کی زوال پر پذیر معاشرت میں طوائفوں کا دور دورہ تھا نوابوں کے محلوں اور حملداری پر طوائفوں کا سکہ چلتا تھا نوابین سیر و سوا سیر و سیاحت پکار اور کھیل تماشوں کے موقعوں پر طوائفوں کی فوج ظفر موج اپنے ساتھ رکھتے تھے بڑی بری ڈیر دار طوائفوں کا ساز و سامان نوابوں کے خرچے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا پہونچایا جاتا تھا نوابزادے بلکہ حرامزادی طوائفوں کے نخرے اٹھانے کے لئے ہمہ وقت مستعد رہتے طوائف اس وقت کی معاشرت میں اس قدر سرایت کر چکی تھی کہ طوائفوں کی کوٹھوں اور بالا خانوں کو تہذیب کا مرکز سمجھا جانے لگا شہر فار اپنی اولاد کو گناہ کی ان بھٹیوں میں آداب سکھانے کے بھی سکھانے بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ کندن بن کر نکلیں لیکن صاف ظاہر ہے وہ کندن کے بجائے گندے بن کر نکلتے تھے رسوا نے اصلاحی انداز میں یہ تأثر دیا ہے کہ گناہ کی زندگی ایک لعنت ہے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ ازواجی زندگی اختیار کرتے ہوئے گھر کی چہار دیواری کے اندر عصمت اور پاکیزگی کا تقدس برقرار رکھے یہی سب سے بڑی دولت ہے سکوں کی جھنکار جوانی تک ہے اس کے بعد دین و دنیا کی رسوائی ہے اور پچھتاوا ہے پشیمانی ہے نفسیاتی توڑ پھوڑ رسوا نے اصلاحی پیغام بڑے دلدار دل دلدواز انداز سے دیا ہے مگر افسوس اس کا کیا کیا جائے